खाना बनाते समय हम विभिन्न बर्तनों का प्रयोग करते हैं जैसे खाना बनाने के लिए कड़ाही कड़ाही में सब्जी अच्छी बनती है और ग भगौनी में भी सब्जी अच्छी बनती है इसलिए कड़ाही और गंजी का हम सब्जी बनाने के लिए उपयोग करते हैं दाल बनाने के लिए कुकर का उपयोग करते हैं कुकर में दाल चावल जल्दी से बन जाते हैं इसलिए कुकर से दाल चावल बनाने में हमें सहायता मिल जाती है और समय भी कम लगता है गेस की भी बचत होती है आटा गूँथने के लिए हमें परात या कोपर की जरूरत पड़ती है जिसमें हमें आसानी से आटा गूँथ सकते हैं और क खाना परोसने के लिए हमें थाली कटोरी चम्मच आदि बर्तन की जरूरत पड़ती है क्योंकि चम्मच से हम खाना खाते हैं कटोरी में हमें सब्जी या दाल परोसनी पड़ती है इसलिए हम थाली को अच्छे से ही परोस कर खाएँ क्योंकि वह खाने में भी अच्छी लगती है और दिखने में भी अच्छी लगती है इसलिए गिलास से हम पानी पीते हैं लोटे को हम पानी भर कर रखते हैं जग से हम पानी देते हैं जैसे कोई भी मेहमान आ जाए तो हम जग से उसको पानी परोसते हैं जैसे कई लोग बैठे रहते हैं जैसे खाना खाने के लिए पंगत चलती है उस समय हम जैसे बड़े बर्तन से पा पानी परोसते हैं तो हमारा समय भी कम लगता है और पानी भी हम अच्छे से परोसा जाता है जैसे खाना बनाते समय जैसे कड़ाही से और चम्मच से हमको पूड़ी बनाई जाती है इसलिए हम का कड़ाही के समय पूड़ी बनाते समय कड़ाही और चम्मच का इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं इसलिए हमें खाना बनाने में जल्दी बन जाता है और हमारे हाथ भी नहीं होते अच्छे रहते हैं हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है